हम बाहर कभी एक्जाम देबे गेली या घुमै गेली तब बाहर होटलमे खाना खाइ छियै तऽ कभी शाकाहरियो खाना खा लै छियै शाकाहारीमे दालि भात अऽ सब्जी भुजिया पापड़ दही अचार सब खैली चाहे कभी माँसाहारिये भोजन कैली मीट मछ मीट मछली खैली तऽ ओइमे मटन चाहे मुर्गे खैली आओर चाहे मछलिये खैली तऽ हमनी सभके जहाँ जे बुझैलक उहाँ ओ खैली चिकन चटपटा तऽ ओतना नहि ने खा पबै छी लेकिन मीट मछली या शाकाहारिए भोजन होइ छै तऽ उहे खाइ छी